पंजवीह जानवरी ॿ हज़ार सतरहां पंज जून उणिवीह सौ ॿियानवे पंज ऐप्रिल ॿ हज़ार सतावीह पंज ओगश्ट उणिवीह सौ ॿियानवे हिकु जानवरी उणिवीह सौ सठि